हमरा गाममे भजन मण्डली बहुत बढ़िऑं यऽ आदमी सबके हम देखलहुॅं हन जहाँ तक तऽ ओतऽ जे छै से जेना ढोलक छै झालि छै तबला छै ई छै ओ छै माइक छै हॉर्न छै डीजे छै बजा छै ई सब रहै छै जेतना हमरा सबके गाँवमे किर्तन मण्डलीके आदमी सब जे छै से गणेश राम मोहन छै सत्यम छै शिवम् छै चिरन्जीव छै कार्तिक छै विकास छै हम छी आओर बहुत एहन एहन आदमी छथिन जे किर्तन मण्डली पर जे छै से जादा विश्वास है जतऽ कतौ हमरा सबके गाँवमे मङ्गलके दिन छै से मन्दिर पर जे छै से अथी किर्तन भजन होइया जाहि जगह पर जे छै से सब आदमी उपस्थित होइ छै सब चीज लऽ कऽ समान तमान ई सब सब किछु लऽ कऽ ओतै जे छै से हमसब हरे राम हरे कृष्ण जय श्री राम ताहिके बाद माँ भगवती के किछु किछु गीत तेकर बाद भोला बाबा के गीत हनुमान जीके गीत ई सब सब जे छै से गाबै छी गेलाके बाद जे छै से जे छै से बहुत नीक लगैया आओर हमसब जे आनो गाँव जाइ छी तऽ ततौ बहुत नीक लगैया गीत तीत गबैमे किर्तन मण्डलीमे पहुँचैमे आओर जेते कतौ आदमी छथिन हमरा सबके पहुँचै छै हमरा सब गोटेके टीमके केओ पहुँचल तऽ बहुत बढ़िऑं गबैया हमरा सबके गाँवमे एगो ओम प्रकाश नामके लड़का यऽ जे बहुत किर्तन भजन पर बहुत जादा बिश्वास रखैया आओर बिश्वास राखबाको चाही कि ई सब निक चीज भेलै एहि सब मऽ भाग लेबाक कोशिश करबाक चाही सब केयो कऽ और जहाँ तक हमरा लागि रहल यऽ तऽ अहूॅं सब जे छै से किर्तन भजन पर जे छै से जादा बिश्वास राखू आओर करू आ हमरा सबके टीम जे यऽ बारह पंद्रह आदमीके टीम यऽ जे हर जगह हर चीजमे जे छै से एक्टिव रहैया जेनाकि भगवानके गीते गबैमे या किछु किछु चीजमे या बाँकी कोनो भी काजमे जे छै से हमरा सबके टीम जतेक यऽ ई किर्तन मण्डलीके जतेक ग्रुप यऽ से सब जगह जे छै से पहुँचैया आओर नीक ई लगैया जे सब आदमी जे छै से तारीफ करैया आओर जादा से जादा आशिर्वाद दैया आओर किछु नहि चाही हमरा सबके लेल एतबे चीज हमरा सबकऽ आशिर्वादे लोक दै छै सएह बहुत बात और हमसब हर हरेक मंगलवार जे छै से मंदिर पर पहुँच कऽ जे छै से किर्तन भजन करै छी